में इंस्टाग्राम फेसबुक दी इंसपिरेशन ठीक ऐ बड़ा जादा पेंटिंग गी अग्गैं बधाना चाही दा क्योंकि पेंटर अजकल बड़े अग्गैं बधा दे पेंटिंग परमोट करनें दा मौका मिला दा ते ताईंयैं इंस्टाग्राम दा बड़ा इंस्पिरेशन देनें पर पेंटर दा बड़ा योगदान ऐ तांईयैं बौह्त अच्छी इंस्टाग्रम पिन इंस्टा एह् सब अच्छी साईटां नै जेह्दे कन्नैं सब पेंटर अग्गैं बधा दे ते इनेंगी होर परमोट करनां चाही दा साढ़े अग्गैं एह्दे च साढ़े अग्गैं बधानां चाही दा जां बौह्त अच्छा करा दे कम्म पेंटर बधने चाही दे न बौह्त अच्छा कम्म करदे न इंस्टाग्रम इंदे पर बी पेंटर बौह्त अच्छा ओह् दस्सा दे ते करनां चाही दा स्हानू कम्म हैना ते स्हेई ऐ